पूर्णियाँमे आये थे तऽ कुछो पूरा बोन झोँकरा था छलै आब कतेक सुन्दर अच्छा भऽ गेलै आब एतेक नीक रोडसभ नल आर लागि गेलै कतेक सुन्दर लागै छै देखयमे पहिने इतना कचड़ा छलै से देखयमे नीक नहि लगै छलै आब तऽ घर घर नल घर घर बिजली लाइनसभ दै छै अच्छा लगै छै देखयमे आ सदर हॉस्पिटल छलै एतेक गन्दगी तऽ आब एतेक सुन्दर भऽ गेलै सदर हॉस्पिटल देखयमे सुन्दर लगै छै कतहु पहिने माछी काटय लगै छलै मच्छर लगै छलै आब तऽ लगै नहि छै आब तऽ सुन्दर लगै छै देखयमे चलयमे कतहु लोक सुति जाइ छै कतहु लोक बैठि जाइ छै जत्तहि मोन छै लोकके तत्तहि सूतैत छै तत्तहि बैठैत छै पहिने तऽ एहन छलै कचड़ा लागल रहै छलै पूर्णियाँ बोन झोँकरा इतना छलै आब तऽ देखयमे कतहु जत्तहि लोक बैठै छै तत्तहि सुति जाइ छै जत्तहि देखै छै तत्तहि बैठि जाइ छै तऽ आब एतेक सुन्दर सरकार कऽ देलकै हेँ पहिले तऽ नहि छलै किछो पहिने ककरो अन्धेरेमे रहै छलै पहिने तऽ किछो नहि रहै रोडेपर देखै छलियै पहिने देखै छलियै कतहु चलै छलै रोडेपर कच कच मिच मिच आब देखयमे अच्छा लगै छै रोड आब देखै छियै नल अर लगा देने छै आब देखै छियै अथी लगतै पाइप द्वारासँ गैस औतै तऽ पहिने एहन बोन झोँकरा छलै जे देखयमे नहि नीक लगै छलै आब तऽ देखयमे अच्छा लगै छै